जीअं त मार्केट में बज़ारि में रेडीमेड कपिड़ा वधीक था हलनि हथ जा बि हूंदा आहिनि थोरा हथ जे ऐं म रेडीमेड कपिड़नि में फ़र्क़ु हूंदो आहे पैसनि जो त रेडीमेड कपिड़ा थोरा जेके वर्क आहिनि उहे सस्ते में मिली वेंदा आहिनि ऐं जेको हथ जो कमु कयल हूंदो आहे हुनजा अघु ॿीणां हूंदा आहिनि पोइ हुन में हिकु प्ल हिकु मतिलबु पॉइंट आहे की जेको रेडीमेड में हूंदो आहे न हिकु धाॻो खीच त सॼो वर्क खुली वेंदो आहे पर हथ यो कमु कयल ॾिसणु में बि सुंदर ईंदो आहे पाइण में बि सुंदर लॻंदो आहे ऐं हुनखे केतिरो बि कयो न त उहो टा धाॻा वग़ैरह सभु टाइट करे सुठी तरह सां ठाहींदा आहिनि त उहो पाइण जो कुझु अलॻि ई मतिलबु ॾिसण में ई इंसानु समुझी वेंदो आहे की इहा हथ जी कई बुनाई आहे त उहो एतिरो खणणु वठण में बि हेॾो सुठो लॻंदो आहे की हा इहे ई वठिजनि ऐं इहे ई पाइजनि रेडीमेड जो कुझु इअं सुठो लॻंदो न आहे पाइण खां पोइ बि